आं फुंङाव खनसे बेलासियाव खनसे रादाबखौ फरायनो एबा खोनासंनो आं मोजां मोनो ओमफ्राय आं बयनिख्रुयबो साबसिन गेलेनाय रंजानाय फालांगि आयेन बेरेखा मावनाय बेफोरखौ आं नायनो मोजां मोनो